म्हजें म्हाका खोशेली गजाल म्हणल्यार जे आमी एकवीस वर्सां आमी शेत रोयनाशिल्लीं आनी अशें दिसलें की आतां शेत आसून जर तें आमी जपून दवरीनात जावं रोयनात जाल्यार फाल्या पाड पडटलें आनी मागीर रडच्या पेक्षा आतांच जर कांय करीना जाल्यार तें दुकतलें म्हणून आमी जशें बावाीस वर्सांनी शेत रोयंलें आनी तें शेत रोवन ताजें पयलींच पीक जेन्ना दिसली ती अशीं खोशयेची गजाल सारकी भरून आयली कारण आमकां दिसतालें की शेत करपाक कठीन कठीन गजाल आसा पूण तूं जें सारके पध्दतीन जर करीत आनी सारको जसो वापर करीत म्हणल्यार आतां आधुनीक तंत्रां आयिल्लीं आसा जशें ट्रेक्टर आसा मागीर कटींग मशीन आसा तशेंच खूब जशें गरजेचें वस्त जें तुका सामकी सोंपें करून दिता सो तूं खंय खंयची ग ग गरज खंयच्या वेळार आनी खंयच्या टायमार वापरता ताजेर आसता तूं जर सगळें जर सारकें जर पध्दतीन करीत जाल्यार खंयचीच गजाल तुका कठीन आसना आसना जेन्ना शेत रोयलें पळय तेन्ना कळून आयलें आनी जें पयलेंच पीक जेन्ना जाल्लें पळय ते सारकी उमेदीची गजाल आशिल्ली